औ नोंथां मा खबरमोन

आत्सा आत्सा आत्सा माने आंनाथ'

औ औ फोरोंखानाय नोंथां औ औ आत्सा आं बेखौथ' आंनि आंनि मिन्थिनायाव आरो नोंथां प्राइभेत स्कुल होनोब्ला माने बर' मिडियामयैनो प्राइभेत स्कुलाव हगारब्ला एसे साबसिन बायदि मोनोलां नोंथां माने इंग्लिस मिडियाम बा गथ'फ्रा नों भासा सोलोंफिननांगौ जायो दा बेफोरखौ सोलोंफिननांगौ आनो बिराथ माने खस्थ' खालामनांगौ जायो दा जोंथ' गामियाव थाग्रा ना समायखौनो मोना आरो बेसे थिउसनाव लांनो नोंलाय ओरै थिउसन लानांगौब्ला फैसाया बिराथ खरसा दंसै आरो नोङो बे नैबे बर' मिडियामैनो प्राइभेट स्कुलफ्राव फोरोङोब्ला फिस फ्राथ' फ्राय एखे आनो आमफ्राय खिन्थु नैबे बुजिनानै फरायनाय समावहाय इंग्लिस मिडियामनिफ्राय बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुला एसे साबसिन बायदिसो नुहरबाय आं माथो ओमफ्राय सिगां सिगाङावथ' आं इंग्लिस मिडियामखौनो मोजां होननानै सानबाय मोन खिन्थु नै माथो रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला माने बर' मिडियाम फरायनानै जेनाखि रोंलांनाय माथो एखे कुवालिटि आनो थाहैयो बे हिसाबै आङो

बर' बर' सोनायानो गाहाम आंनि मथेबा ओमफ्राय फिसफ्राबोथ' नोङो एखे खासै फिसफ्राबो फिसफ्राबो फ्राय एखे खा इंग्लिसाव फोरोंनायबो बे बर'आव फोरोंनायबो बर'आव फोरोङोब्ला एसे मानि गथ'फ्रा इंग्लिसाव फोरोंब्ला एसे वेस्टारन माखासे सोलोंनो माबायो बेबायदिसो बर'आव फोरोंबा एसे गथ'फ्राबो खोथाखौ मिनिसिनो ओमफ्राय औ आरो नोङो जोंबो एसे एनै फोरोंनो हाबाय न'फ्रावबो गावनि बिमानि राव हिसाबै आं बेखौसो सानो आरो दा नोंथाङासो मा सानो आंथ' बुजिया माबाया आरोखि

बेखौनो आं सानो औ जोंनि ओनसोलावथ' नोङो मोननै मोजां स्कुलखौनो आं नुनो मोननाय जायो बे जि के दंना जि के एकादेमि आबो मोजां आरो इउ एन एकादेमि खौथ' आं मोजां होननाय खोनादों बे मोननै खौनो मोजांसिन सानो आरो आंनि मथेब्ला दे दे दे दे औ आंबो बेखौनो मोजांमोन नुहरो बेनो मोजां स्कुल हिसाबै औ दे दे नोंथां दे औ दे दे